नमस्ते मेरा नां जोगिंदर कुमार अ'ऊं जम्मू कश्मीर जिला उधमपूर ग्रां घोलडी दा रौह्ने आह्ला आं जि'यां में तुसें गी सनां साढ़े इंड़िया बिच जेह्ड़ा स्हेई लीडर कु'न ऐ तां इ'यां ते बड़े लीडर आए लेकिन स्हेई लोडर जेह्ड़ा ऐ ओह् मोदी ऐ मोदी दी गल्ल करचै मोदी नै बड़ी सारी कीती ऐ ते जियां कि अगर अस दिखचै मोदी नै केह् केह् तरक्की कीती ऐते केह् केह् उसनै न जि'यां के बड़े सारे न पैह्ले नंबर अस पढाइयै दी गल्ल करचै पैह्लै पढाई जेह्ड़ी होंदी ही आखेआ जा ते घट्ट लोक पढदे हे ते जि'यां दो ज्हार चौदां शा मोदी आया

ते कांग्रैस दे दौरान मास्टर स्कूल आंदे गै नीं हे मोदी दौरान जेह्ड़े मास्टर जेह्ड़े न ओह् स्कूल रोज आवा दे श्रीनगरे दी गै गल्ल करचै तां श्रीनगर बड़े सारे मास्टर जेह्ड़े न नौकरी शा कड्ढीओड़े दे ते उस बेल्लै नेहे जंदे हे ते होर दिखचै ते बाकी खेतर च बड़ी तरक्की कीती ऐ ते चेंज बड़ी आई ऐ जि'यां पैह्लैं नंबर ते अगर अस कोई इंजस्ट्री दी गल्ल करचै फैक्ट्रियां ओह्दै बिच बड़ी जैदा तरक्की कीती ऐ बिजनस बिच बी टैकनाॅलजी बिच बी टैकनालजी दी गल्ल करचै आधार कार्ड़ बनाए जि'यां आधार कार्ड़ दा ते फायदा गै होआ हर इक इन्सान दी पंछान बनी ते ओह् कुदै बी जाई सकदा उस दा जेह्का ऐ सारा किश पता चली जंदा ऐ ते बड़ी सारी कोई दस्सें बाह्रें सालें बाद कोई अच्छी चीज होई तबदीलियां जेह्कियां दिक्खने गी मिलियां न ते मोदी लीडर इक बड़ा अच्छा लीडर ऐ अगर होर बी दिखचै ते बड़े सारे होर बी अच्छियां अच्छियां तबदीलियां उस कीतियां न 'व्यापार दे बारे च गल्ल करचै ओह् बी आनॅलाईन व्यापार चला दे अजकल ते बाकी साढा जेह्का हिंदोस्तान ऐ बड़ी जैदा तरक्की करा दा ऐ ओह् मोदी वजह् गै सारी